हँ की भेल हँ हँ हम मिस्त्रिये बाजैत छियै से की बात यऽ

हँ हँ हम तऽ तीन महिनाके लमसममे तैआर कै कऽ दऽ देब कोशिश करब दू महिनाके अन्दर आब देखियौ अहाँ तऽ कहलियै टाइम कम देलियै दू महिनामे तऽ लेबर ओहि हिसाबसँ तऽ लागतै लेबर तऽ बेसी लागतै अखन तऽ चारि सए चारि सए टका अखन तऽ चलैत छै लेबर से से बुझिते होयबै हँ एकटा

कम तऽ होइत छै ई तऽ भए गेल एकटा ठीकाबला ने चीज तऽ एहिमे अहाँ जे कहि रहल छियै छओ सए स्क्वायर फ़ीट एहिमे तऽ कम से कम एक सए लेबर चाही फिनिशिङ्ग टचिङ्गके लिअ एहिमे हमरा हिसाबसँ तऽ लागत डेढ़ लाख टका

बेसी केना भेलै अहींँ कहियौ जे फेर ओहि हिसाबसँ तऽ लेबरो रहतै ने हमर टाइम कम छै प्रेशर जादा छै फेर ओहि हिसाबसँ कमो छै ने फिनिशिङ्ग तकके अहाँकेँ बात यऽ ने हमर ओहिमे तऽ हमर ओहिमे हमर एक सए बूझियौ तऽ ने किछु सत्तरटा रहत लेबर आ तीसटा मिस्त्री रहत ओएहमे अथी वेल्डिङ्ग सभ कारोबार ओएहमे भए जायत फिनिशिङ्ग तकके डेढ़ लाख चार्ज भेल आब अहाँ चलूँ अहाँ कहैत छियै तऽ दश पाँच दश पाँच ओहिमे कम भए जेतै तऽ ई कतऽ तऽ भेंट भेंट फ्रिये छियै एखन तऽ एखन साइट नहि छै हँ जहिआ कहबै तहिये आबि जायब

तऽ ई कतऽआबेके यऽ कतऽ आइ हमरा अहाँसँ भेंट होयत तारास्थानमे ठीक यऽ ठीक यऽ भेंट करब ठीक यऽ ठीक यऽ भेंटब काल्हि खना तऽ भेंट करैत छियै ठीक ठीक यऽ ठीक यऽ